हैलो कुदै निं दीदी तुस सनाओ अज्ज कियां करी ओड़ेआ फोन ऐं खरी खरी मबारखां तुसेंगी बब्बुआ दा अज्ज चलो कोई निं औने आं तां मबारखां देई ओड़ेओ उसगी आं अं कोई निं सारे जनें औगे अस होर घर ठीक नी सारे आं ठीक अ अं ठीक न सारे ओह् कोई गल्ल निं शामीं औना नी चलो किश लैआना ते निं ऐ खरी खरी कोई नी तां औने आं भी तां करोई पंज छे बजे हारे चलो खरी तां ठीक ऐ भी